हांवें फ्लिपकार्टा वयल्यान म्हजो पयलो फोन घेतिल्लो सॅमसंग गॅलक्सी ग्रँड आनी तो फोन खुबूच बरो आयिल्लो तर ताणें म्हाका कांयच असो केन्नाय प्रोब्लेम दिवं ना पांच स वर्सां तो बरे भशेन चल्लो सॅमसंग ही खूब बरी कंपनी नांवदलेली कंपनी आसा ताचे फोन खूब बरे येतात फ्लिपकार्टाचेर हांवें घेतिल्लो हो फोन फ्लिपकार्टान म्हाका बऱ्या भशेन डिलिवर केलो आनीक कांयच कंम्प्लेन बी येवं ना फ्लिपकार्टाचो जर डिलिवरी करपी मनीस आशिल्लो ताणें बी रोकडोच चड दीस काडिनासतना घरा कडेन म्हजो फोन पावयलो कॅश ऑन डिलवरी ह्या प्रकारान हांवें हो फोन ऑर्डर केल्लो आनी कॅश ऑन डिलिवरीचो म्हजो जो अनुभव आसा तोय बी खूब बरो आशिल्लो